ہمارے یہاں مرچ کی کھیتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جب مرچ کھیتوں میں تیار ہو جاتے ہیں پک جاتے ہیں تو عورتیں اُن کو توڑ کر لاتی ہیں اور اُس میں سے گھاس پھوس اور مٹی کو ہٹا کر صاف کر کے اُس کو ایک کھلے میدان میں کپڑا بچھا کر کے اُس پر پھیلا دیتی ہے اور تین چار روز تک اُس کو خوب دھوپ میں سُکھاتی ہیں تاکہ اچھی طریقے سے وہ مرچ سوکھ جائیں جب مرچ اچھی طریقے سے سوکھ جاتے ہیں تو تمام عورتیں جمع ہو کر اُس مرچ کو ایک بڑے سے پتھر کے چکّی میں رکھ دیتی ہیں اور ایک دوسرے کے مدد سے اُس چکّی کو چلاتی ہیں اور مرچ کو پیستی ہیں یہاں تک کہ اُس کو پھر نکال کر کے ایک چھلنی میں چھانتی ہے اور جو اُس میں سے جو ٹکڑے بڑے بڑے رہ جاتے ہیں پھر دوبارہ اُس کو چکّی میں رکھ کر پیستی ہیں اور پیستی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ خوب باریک ہو جاتے ہیں اور پاؤڈر بن جاتا ہے تب وہ لال مرچ پاؤڈر تیار کر کے رکھ لیتی ہیں